गैस जेॾी महिल लॻायूं घर जो घरेलु गैस उन खे लॻाइणु महिल असांखे इहो ध्यान ॾियणो आहे त उन जो जेको ढकु आहे उहो खुलियल न हुजे ऐं असां जीअं रेगुलेटर लॻायूं उहो बंदि लॻाइणु वक़्तु उहा बंदि हुजे जीअं उन खे लॻायूं सिलेंडर में मथां खां जेॾी महिल असांखे गैस चालू करणी हुजे रोटी ठाहिण लाइ असांखे उहो रैगुलेटर चालू करिणो आहे असां इस्तेमाल करे छॾूं रोटी वोटी ठही वञे रात जो सुम्हण खां पहले उन रेगुलेटर खे बंदि करिणो आहे त चाहे अंचाहे अगरि गैस केॾी महिल निकरे थी उतां त उन सां असां बचाव थी थो सघे अगरि कॾहिं गैस लीक थी थिए या तव्हांखे उन ई बांस थी अचे ऐं तव्हांखे उन महिल छा करिणो आहे कोई बि लाइट जो बटण न ॿारिणो आहे पाण खे कोई बि लाइट जो बटण चालू न करिणो आहे दरी हुजे आस पास दरवाज़ो हुजे उन खे खोलिणो आहे त जेकी उहा उन जी जेकी बांस आहे गैस जी उहा निकरी वञे ऐं तुरंत ई कहिड़े गैस वारे खे असांखे सॾु करिणो आहे त की उहो ठीकु करे जंहिंसा असांखे नुक़सान न थिए